हॅलो हॉटेल लेंडमार्क नी हां हांव मोहरा कामत उलयतां म्हापशेंच्यान तुमचे हॉटेल बद्दल खूब आयकलां म्हणून म्हाका नी एक विचारपाचें आशिल्लें एकवीस जानेवारीक म्हज्या चल्याचो एकविसावो बड्डे आसा हांव थंय तुमच्या हॉटेलांत एक ल्हानशी पार्टी दिवंक सोदतालें म्हजें कुटूंब आनी इश्टां वांगडा तुमच्या हॉटेलान कितलीं मेजां आसात आनी एका मेजाक अशें पांच जाणां बी अशीं बसूंक शकता तुमी म्हाका सोय करून दिवंक शकतात आनी आमकां मातशें गोवन पद्दतीचेंच जेवण जाय जशें सुंगटाचें डांगर चिकन शाकुती मागीर मटण पूण सगळें गोंयचे पद्दतीन नुस्तें बी बरें जाय गोंयचें फ्रेश नुस्तें मोडसो चणक विसवण हें आमचें सगळ्या इश्टांक सोयऱ्यांक खूब आवडटा म्हणून आमी असोच मेनू दवरूंक शकतात तुमचो मेनू कितें आसा तो म्हाका मात्सो वॉट्सॅपार धाडूंक शकतले आनीक एक गजाल म्हाका विचारपाची आशिल्ली म्हणल्यार तुमच्या हॉटेलांत पार्कींग आसा नी पार्किंगाची बरी सोय आसल्यार बरेंच जातलें नाजाल्यार आमच्या सगळ्या लोकांक गाडयो रस्त्यार दवरच्यो पडटल्यो नी तें एक मातशें म्हाका कळयात आं तुमचो रेस्टॉरेंट बंद करपाचो वेळ कितें कितें जाला जाणां म्हज्या चल्याचे दोन इश्ट आसात ते मुंबयच्या येतले तांची फ्लायट मातशी उसरां आसा ते मातशे वेळान पावले जाल्यार तुमी आमकां मातशे लेट पर्यंत बसपाक दिवंक शकतात नी तुमचो कितें निर्णय तो म्हाका मातशें कळयात आं